गुजरात में हर त्योहार सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि माना जीअं सावण ईंदो आहे त मंदर में दर्शन करणु परिक्रमाऊं ॾियणु ऐं ईअं न रोज़ भॼन किर्तन करण वरी ईंदो आहे इहो नवरात्री नवरात्री में बि नव ॾींहं गरबा थींदा आहिनि ॾाढा माना मज़ा थींदा आहिनि जीअं सावण में पंहिंजो चेटीअ चेट में चेटीचंड जो मेलो लॻंदो आहे तंहिंजी ॾाढी अछी मौज लॻंदी आहे तंहिंखां पोइ वरी इहा थींदी आहे पार ब्रह्मा जी छड़ी उहो ब चङी तरह मल्हाईंदा आहिनि माना हिते हर त्योहार चङी तरह मल्हाइबो आहे चाहे ईद आहे ईद खे चङी तरह तरह सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि इहा रमज़ान खे हिन खां पोइ वरी अञा चालीहो हलंदो आहे चालीह खे बि चालीह ॾींहं माना झूलेलाल जा बहिराणा भॻतूं हर रोज़ु माना छेॼियूं लॻनि अलॻि अलॻि तरह जा माण्हू ॿाहिरां अचनि साधू संत ॾाढा माना मज मौज लॻंदी आहे हिते साईं टेवराम जे दरबार में बि माना थींदो आहे मेलो हिते बि ॾाढी मौज लॻंदी आहे हर त्योहार माना हिते सुठी तरह मल्हाइबो वेंदो आहे